میرے کام کے علاوہ بہت سے مشاغل ہیں جیسے کہ موبائل میں گیم کھیلنا مجھے اسٹریجڈی اور ایکشن گیم پسند ہیں جیسے کہ بی جی ایم آئی اس کے علاوہ مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے کتابوں میں خاص طور پر ناول پسند ہے جیسے کہ ابن صفی کے جاسوسی ناول ابن صفی کے جاسوسی ناول کافی اچھے اور کافی اچھے ہوتے ہیں انہیں پڑھنے میں کافی مزہ آتا ہے اور وقت گزر وقت گزر جاتا ہے